मुंहिंजे इस्कूल में हिकिड़ी मैडम हूंदी हुई उहा मूंखे जामु वणंदी हुई त उन सां मूंखे थोरो लॻाव हूंदो त हुन जे जनमु ॾींहं ते मां उन खे पंहिंजे हथ सां कार्ड ठाहे ॾिनो हुओ कार्ड मां ॿाहिरां वठी आयमि उन ते मां कलर करे ऐं थोरो सुठी रीति ठाहे करे मैडम खे टीचर खे ॾिनो त उन खे उहो वणियसि ऐं हथ सां पाण ठाहे ॾियूं था कार्ड उहो उन जी उहो पाण पंहिंजे भावना था विझूं पाण प्रेम सां त ठाहियूं पिया एॾी महिनत था कयूं उन में छो ॿाहिरां पाण वठूं था कार्ड त उहो त पैसनि सां पाण वठी करे पैसा ॾियऊं था ऐं उहो कार्ड वठी ऐं ॿियनि खे ॾेई था से त उन में पाण खे कुझु बि महिनत नथी करिणी पए पर ईअं कार्ड जी महिनत सां पाण ठाहियूं था त पाण खे पंहिंजो प्रेम ऐं पाण महिनत कयूं था पाण खे ॾाढो वणे थो ऐं साम्हूं वारो बि ॾिसे थो की हिन एॾी महिनत कई आहे त उन जो बि प्रेम वधी थो वञे की न हिन पंहिंजे लाइ हेतिरी महिनत कई आहे तॾहिं पाण हथ सां कार्ड ठाहे ॾियूं था त उन जो मूल्य इलाही हूंदो आहे